जुनादफोरनि मादाव दाउ जेरखम आं दाउखौ लायो दाउखौ बुरजायैनो लायो आं बिदिनो दाउफोरा न'फ्राव बिदिनो त्रिस सल्लिसथासो थायो एखमब्ला ओमफ्राय दाउआ माने गोजांनायखौ सैज' हाया दाउआ बेयो गुसु बे जेरखम दमासि समफोराव बे जानुवारि बोथोर गुसु जानायफोराव गोजांनायजों सैज' जायिजों दाउफोरा बेमार जायो बेमार जाना गोजांनायखौ सैज हायियाव बेमार जानोसै ओमफ्राय बिदियावनो थैनोसै दाउफोरा बिदिनो फाहामनो थाखाय एखमब्ला माबा बाहायो आरो जोङो मुलिफोर बाहायो मुलि होयो एखमब्ला बिदिनो मानसिनि लोमजानाय पेरासिटामलफोरखौबो जोङो देनानै होयो एखमब्ला मोजां जायो बबेबा बबेबा एखमब्ला मोजाङानो जाया आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो एखमब्ला हाल्दै गोथां हाल्दै गोथांफोरखौ जों देनानै आदाराव एंखुरफोराव एबा ओंखामाव गलायनानै होयो होमब्ला एखमब्ला बिजोंबो खिनाय मानायफोरा दाउनि माबाफोरा इसे आरायग' जायो आरो दाथ' मुलिनि बोथोर जाबाय मुलि होब्ला एखमब्ला मोजां जायो खिन्थु बबेबा दाउफोरखौ बारा जाब्ला जों मुलिजोंबो लाखिनो हाया आरो जेरखम अमा अमाफोराबो बिदिनो माबायो बेमार जायो अमायाबो बांद्राय गरमब्ला सैज हाया बिसोरबो गरमब्ला बांद्राय गरमाव सान्दुं नांनाय माबा जायगाफोराव खायोब्ला अमायाबो थैयो आरो माब्लाबा बेमाारबो जायो अमाफोराबो बिदिनो बेमार जाब्ला अमाखौबो लाखिनो हाया दा बबेबा बबेबा बेमारफोरा माने इसेल' जानायफोरा मुलिफोरजोंनो मोजांबो जायो खिन्थु बबेबा बायदिया बारा जानायफोरा मुलिजोंब्लाबो फाहामनो हाया आरो जेरखम आरो बोरमा बोरमाफोराबो एखमब्ला माब्लाबा माब्लाबा हारसिंनो खिनाय जायो बबेबा बुस्थुफोरखौ मोनजाफ्लांबा खिनाय जायो खिनाय जानायाव बिदिनो फाथै माबाफोरखौ जुनानै बोरमाफोरनो जाहोयोब्ला बोरमाफोरा खिगायो आरो एखमब्ला बिदिनो मुलि होब्लाबो मुलिजोंबो मोजां जायो बबेबा बबेबा बेमारफोरा एखदम गोराथारब्ला माने मोजां जाखाया आरो फाहामनो हाया बेबायदि जायो एखमब्ला आरो जेरखम मोसौ मोसौफोराबो बेबायदिनो मोसौआबो एखमब्ला माब्लाबा माब्लाबा माने गावनि खुगा सिङाव गाराइ जाजोबनाय मानाय जायोब्ला मोसौफोराबो आदार जानो हाया जायो आरो बेबायदि आदार जानो हायाब्ला दुरबल जायो माब्लाबा मोदोम सायावनो एखमब्ला मानिबा खुरु साइसनिबो जायो मोसौफोरनावबो बे खुरु साइसफोरनि जायोब्ला मोसौफोराबो गाराइ जालाङो मोदोमफोराव मुलि होनांगौ जायो एखमब्ला बिदिनो सिंफोरनिफ्राय जाबोयोब्ला एखमब्ला मुलि होनानैबो मोसौफोरखौबो लाखिनो हाया जायो आरो बेबायदिनो ओंखायनो दाउफोराबो बेबायदिनोखा एखदम गोजांनायखौ सैज' हाला बेमार जानोसै बिदिनो एखमब्ला दाउफोरा बिदै दैनोसै बिदै दैनानै गुसु गुसु दैफोराव थायोब्लाबो दैज्लां बोथोरफोरावबो बिदिनो दैयावहाय दाउदै गनायाव थासोमोब्ला दाउदैया गुसु जायोब्ला बेबो दाउसाफोरा ओंखारनो थान जायो गुसुआव खिन्थु दा बिदि नंला आरो कारेन्टजों मानसिफोरा कारेन्ट बाहायनानै कारेन्टजोंबो गरम खालामनानै फिसा बेरहोयो दा दाउदैफोरखौ दानिया बेनो